میں نے ایک چارجر خریدا سیمسنگ کمپنی کا تو جب میں نے اس کے ریویوز دیکھے تھے تو وہ کافی اچھا تھا فاسٹ چارجنگ کرے گا اس کی وائر بھی بڑی تھی اور ساکٹ بھی اس کا ٹھیک ٹھاک تھا اور ہیٹ بھی نہیں ہوگا فاسٹ چارجنگ کرے گا لیکن جب میں نے اسے منگوایا تو اس کی وائر بھی کافی چھوٹی تھی اور کیا نام ہے اس کے مطلب وہ ہیٹ بھی کافی زیادہ ہو رہا تھا چارج بھی بہت سلو سلو ایک دم بالکل مطلب چارجنگ کبھی کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا ہے بہت سلو چارجنگ کر رہا تھا وہ تو مطلب میں نے جو اس کے ریویوز جب میں نے دیکھا تھا تب ایسا بالکل تھا ہی نہیں اس کا بالکل پورا الٹا تھا مطلب کچھ ٹائم وہ ٹھیک ٹھاک چلا ایک دو دن بعد وہ بالکل ہی ایسا ہو گیا کہ مطلب بہت ہی سلو چارج کر رہا ہے بہت وہ مطلب میرے پیسے ایک دم ویسٹ گئے مطلب میں نے دو ہزار روپئے کا وہ خریدا تھا اور میں نے اس کا ریویو ایک دم اوریجنل میں نے ریویوز بھی اچھے دیکھے تھے اس کے لیکن بالکل بیکار تھا مطلب اچھا نہیں رہا تو میں بھی آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ جب میں آپ کو بھی یہی بتا رہا ہوں کہ آپ جب لو تو ایک بار ملب میرا تو ماننا ہے کہ نا ہی لو تو بہتر ہے کہ ملب چیز بالکل اچھی نہیں ہے ملب فاسٹ چارج بالکل نہیں ہے سلو چارجنگ کر رہا ہے پیسے ویسٹ جائیں گے